चोर तऽ गाम घरमे जे छै बहुत भए गेलै हइ आब ओहि लऽ कऽ जे छै पुलिस प्रशासन अभी आबै छै तऽ घूमै फिरै छै देखै छै तऽ रातिकेँ भी जे देखै छै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै पकड़बो करै छै एतय जे छै जे छै जकरा बन्दूक उन्दूक रहै छै तऽ आब ओकरा पकड़ै छै तऽ ओकरो पैसा दऽ कऽ छोड़ि देल जाइ छै सभचीज देखि कऽ सुनिते हुए जे छै ओकरा छोड़ि दै छै तऽ जे छै दारुओ पियैवला सभकेँ जे छै बहुत जे छै भए गेलै एतय ओकरो जे छै पुलिस शासन अभी आबै छै तऽ ओहो देखलक सुनलक तऽ ओहो जे छै आयल तऽ जे छै देखलक ओकरा छोड़ि दै छै छोड़यके बाद जे छै ओकरा फेर छोड़िए दै छै तऽ ओहि लऽ कऽ हमरा अरके सुतिओ पड़ि जाइ छै तऽ देखै छियै तऽ जे छै चोरी चपाटी भी होइ छै तऽ पुलिस शासन भी आबै छै देखै सुनै छै तऽ ओहो जे छै पकड़ो चोर सभकेँ तऽ चोर लोककेँ पकड़यके बाद जे छै किछु पैसा तैसा लेलक छोड़ि देलक छोड़ि देलक तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै गाम घरमे जे छै शान्ति जेहो रहै छै ओहो जे छै आइ काल्हि बहुत अथि भए गेलै हइ चोर तोरके तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै देखै छै केना की करै छै नहि करै छै आबै छै चेक चाक करलक घुमलक बुझलक पुलिस शासन पुलिसवला आबै छै देखै छै तऽ ओ जे छै घूमै फिरै छै रोड उडपर एना बस्तिओ आबै छै तऽ चोर तोर जे भी रहै छै अगर मिलै छै तऽ मिलै छै तऽ ओकरो जे छै पैसा लेलक आ बस छोड़ि देलक पैसा लऽ कऽ छोड़ि देलक तऽ ओहि लऽ कऽ देखते हुए सभचीज जे छै से करै छै पुलिस शासन आ गामो घरमे जे छै हमहूँ अर सुति पड़ि रहै जाइ छियै तऽ यार चोर तोर जे भी आबै छै देख लै छै तऽ पुलिस शासन जे भी जे मिलै छै तऽ ओकरो भी पकड़ै छै पकड़यके बाद जे छै ओकरा पैसा तैसा लेलक पैसा लेलक किछु पैसा लेलक छोड़ि दै छै छोड़यके बाद जे छै उएहपर जे छै फेन जे छै ओ कोनो सुनै छै थोड़े फेर जे छै ओ पियैवला चोरी जे छै करिते रहि जाइ छै तऽ ओकरा कोइ शासन पड़ै छै तब ने जे छै ने जे छै ठीक रहै छै तऽ पैसा लऽ कऽ छोड़ि दै छै तऽ शासन कोनो अथिए नहि भेलै तऽ ओहि लऽ कऽ जे छै ओकरा पूरा शासन मिलै छै तब ने कोनो काम लोक जे छै से करै छै शासने नहि मिल रहल छै जे आबै छै तऽ पुलिसो आबै छै राति बिरातिकेँ जे छै आबै छै रोडो आइ देखै छै करै छै देखै छै ओहि लऽ कऽ जे छै आओर पैसा लेलक आ छोड़ि देलक पैसा लेलक छोड़ि देलक तऽ उएह लऽ कऽ जे छै देखै दरोगा तऽ घुमनाइ घूमै छै पूरा देखभाल करै छै राति बिरातिकेँ यार चोर तोरकेँ पकड़यके बाद पैसा लै छै छोड़ि दै छै गाम घरमे ओहि लऽ कऽ जे छै फेर दारुओ जे पियै छै ओहो से दारुओ पियैवला से जे छै ओहो इएह काम करै छै चोरी चपाटी करै छै तऽ ओहो पुलिसके मिलयके बाद जे छै पैसा लऽ लै छै छोड़ि दै छै सेनफिशो जे पियै जाइ छै सेनफिशवला सभके ओहो जे छै मिलै छै तऽ ओकरो किछु पैसा लेलक छोड़ि देलक राति बिरातिकेँ उएह लऽ कऽ जे छै सभचीज देखै सुनै छै कहल जाइ छै ओकरा तऽ बातके जे छै देखिते हुए सभचीज करै छै तऽ फेर ओकरा कहलक छोड़ि दै छै ओकरो तऽ रोड भी जाइ आबै छै राति बिरातिकेँ लोक सूतल बैसल रहै सूतल ओ रहै छै नहि बैसल रहै छै ओहो आबै छै तऽ देखै छै सूतल बैठल छै तऽ दारू पियैवला सभ ओन्नऽ जे घूमै फिरैत रहै छै पुलिस आयल आ पकड़ल आ पकड़ै छिकै तकर बाद जे छै आब ओ जे छै फेर प पैसा मङ्गलक पैसा माङ्गयके बाद ओकरा छोड़ि दै छै छोड़ि दै छै तऽ मनोबल ओकर बढ़ल रहै छै फेर तऽ ओ करितै रहै छै तऽ उएह लऽ कऽ जे छै छोड़यके बाद जे छै फेर उएह धन्धा करै छै आओर ओकरो कहयके बाद जे छै किछो सुनबे नहि करै छै